हाँ मैं एक शुरु में दुम मुर्गी ले आए मुर्गी ले आए अंडा देते रहे अंडा देते देते मैं उसको अंडा रखके चले गए आथ नौ अंडा हो गया फिर उसको मैं बैठा दिया बच्चे पे बच्चे वही अंडा मुर्गी सहती है तो मुर्गी तब वही बच्चा देता फोड़ती है अंडा अंडा फोड़ती है तो मैं बच्चों के लिए बजरी उजरी कौनसा दाना ले आए के उसको खिलाता हूँ करता हूँ उसमें के नहीं जी जाते हैं जैसे दस बच्चे हैं उसमें मे के चार बच्चे मर गए छ बच्चे बड़े बच गए उसको पालक पालन मैं करता हूँ जैसे मुर्गी है तो ठीक है ओ मैं मुर्गी नहीं बेचता मुर्गा होय जाता है मैं वही मुर्गों को मैं बेच ही देता हूँ दो पैसा मिल जाता अंडा हो ही जाता है और धीरे धीरे ये मुर्गी अब हो गएँ हैं तो मुर्गी अब अंडे देते हैं अंडे बेच देते हैं जिसको बिमारी आती है तो आते हैं हाँ भैया आपके पास देसी मुर्गी के अंडा है आल हाँ है उसको मैं दे देता हूँ लीजिए अच्छा अपन करिए उसमें जे पड़ोसी है उसके पा पैसे नहीं है तो मैं उसके पैसे न जान नहीं देखता मैं ऐसे दे दता हूँ मुर अंडे लीजिए अपन बच्चों उच्चों के सही करिए खिलाइए पिलाइए अपन हम क सरकार को मैंने आजतक कौनो ची के नहीं हमको मिला खुद मैं सरकार को में आज तक मैं कुछ नहीं पाया उसमें कितना मरते हैं कितना होते हैं वही बताओ वहीं धीरे धीरे मैं एक बच्चे के लिए लिए के नाम कर दिए हैं फुल अपन करते हैं तो उसमें मुर्गी रहता है तो ठीक नहीं बेचता मुर्गा रहता है मैं बेच देता हूँ दो पैसा मिल जाता है कितना मर जाते हैं कितना घाटा हो जाता है तब मैं कहता हूँ चलिए जान वर है तो मैं उसे आजतक हम उसको सरकारी योजना में ना कभी भी हमको नहीं मिला ना कभी मैं जानता हूँ कोई सरकारी योजना ई सबके बारे में हमको कभी भी नहीं जानकारी है